गाइ पोसै छिए तऽ गोबर गोबर दै हइ तऽ गोइठा ठोकै छिए फेर गोइठा ठोकै छिए तऽ ओकर गोबर गाइ दै हइ लैट्रिन करै हइ तऽ ओकरा साफ करै छियै गोबरके गोबरके साफ कऽ कऽ खेतमे दै छिए खाद उद बनै हइ खाद उद उठाकऽ खेतमे दै छिए तऽ खाद बनै हइ फेर गोबरके गोइठा ठोकै छिए खेतमे जा कऽ